जोंहा गोदो बर'फ्राथ' अनेख मेथाइ थायोमोन एबा खनोमोन बोथोर लानानै बोथोर बैसागोनि खनो खायसेया बैसागोनि मेथाइ खनो खायसेया जाहैबाय खुगा मेथाइ खायसेया खनो गथ' बुरखायनाय गथ'नि सोमोन्दै गथ'नि बुरखायनायनि मेथाइखो बोरैहाय खनो जेरै गथ' हौवासाब्ला